ہیلو جی کروما سے بول رہے ہیں آپ ہاں ٹھیک ہے شُکریہ بہت آپ کا اور میں نے جو آپ یہاں سے مشین لی تھی نا واشنگ مشین لی شاید آپ کو یاد ہو تو وہاں سے میں نے لی تھی بہت اچھی ہے وہ اور مجھے اُس کا سیمسنگ کی تھی نا اور اُس کا جو آٹو میٹک ہے وہ اور میں نے پہلے آٹو میٹک استعمال نہیں کی تھی اب کی ہے تو واقعی بہت بہت آسانی ہے اُس سے ہمیں وقت بہت بچتا ہے اور صرف بھی بچتا ہے بج صابن بھی بہت بچتا ہے اُس سے اور وقت تو بچتا ہی بچتا ہے اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اِس میں صاف کپڑے نہیں آتے لیکن دیٹ از ناٹ ٹرو اُس میں سے جو پروگرامنگ کے آپ نے آپشنس دیے ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں کہ آپ کو ڈیلیکٹ دھونا ہو تو آپ ڈیلیکٹ دھو لیجیے اور اُس کا ایک تو جگہ بھی کم اُس کو گھیرتی ہے وہ میرے باتھ روم میں میں نے باتھ روم میں ہی رکھی ہوئی ہے وہ اور ایک ایکسٹرا باتھ روم تھا میرے پاس اور دوسرے یہ کہ اُس کا وائر بہت لمبا ہے آرام سے دور سے دور سے پلگ میں لگ جاتا ہے اور چلتے میں وہ وائبریٹ بھی کم کرتی ہے اور اُس کا ہاں وہ جو جو لینتھس جہاں جمع ہوتے ہیں نا اُس کو نکالنے کا بھی مجھے بہت مشکل لگتا تھا لیکن وہ بہت آسان ہے اُس کو آسانی سے نکال کے آپ وہ صاف بھی کر سکتے ہیں تو وہ مجھے اچھا لگا کہ میں بہت ڈر رہی تھی کہ آٹومیٹک مشین نہیں لینا میں بہت ہی اچھی مشین ہے شُکریہ